हैलो मैं मीनल अग्रवाल बोल रही हूँ मुझे एक कार बुक करनी हे क्या आप ओला कंपनी से बोल रहे हैं मुझे एक चार लोगों के बैठने के लिए कार बुक करनी है मुझे यहाँ से पचमढ़ी जाना है पचमढ़ी हमें दो दिन रहना है और चार जो लोग आराम से बैठ जाएँ ऐसी कार चाहिए तो आप मुझे कौनसी कार दे सकते हैं जाने के लिए और उसके क्या खर्चा लगेगा और उसमें बैठने की क्या सुविधा है हम क्या सामान अच्छे से रख सकते हें आपकी गाड़ी में क्या म्यूज़िक सिस्टम बराबर चलेगा और कितनी देर में पहुँचाएगी और अगर हम वहाँ से खंडवा जाना चाहते हैं तो उसका क्या खर्चा लगेगा और अगर हम चार से अगर छ लोग होते हैं तो आप कौनसी गाड़ी हमें देंगे तो उसका भी हमें खर्चा बताइए और उसमें सामान वगैरह रखने का क्या इंतज़ाम रहेगा कितने लोग बैठ सकते हैं आराम से और हम सफ़र करते टाइम कहीं रुकना है हमें या कहीं खाने के लिए रुकना है तो क्या गाड़ी वाला रोकेगा क्या उसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे ये सब बताइए मुझे